हेल्ल' सार सार आ अफिस आव दं दा आङो सालारनि बाथाबारिनिफ्राय बुंदों आङो मनिन्द्र' ब्रह्म आं नोंथांनिसिम मोनसे गोनांथार खबर लानो सानदों आंहा आं सासे क्रिसक आङो मोनसे ना फिसिनायनि मोनसे राहा लामा लानो सानदों आंहा मोनसे दस बिगा प्ल'ट दङ बेवहाय आङो फिसिकाल्सार बानायनो थाखाय जुदि सोरकारनिफ्राय अनुदानफोर दङब्ला आङो बा बिगा बिबांनि हाखौ फुख्रि जावनानै आं फिसिकाल्सार बानायनायनि मोनसे सुबिदा लानो सानदोंमोन दा नोंथांनाव बेफोरबायदि मोनसे होनो हानाय सोरकारनिफ्राय अनुदान होनो हानाय बेबायदि दङबा आंनो बिदि बानायनानै होनो हायो आरो बिदि गैयाब्ला आरो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव खामानि मावनो थाखाय माबाफोर राहाफोर दङबा राहा बायदियै आंनो मोनसे नायज'मथ' स्किम हमनानै सोरकारनि मोनसे अनुदान होनो हागोन नामा बेखौ आं नोंथांनिसिम खबर लाहरनाय जादों दे बिब्दिबा बिब्दिबा आङो आंनि नांगौबायदि डकुमेन्ट्स फोरखौ बानायनो थांगासिनो दङ आंनो ब्रयलार फार्म नि मोनसे स्किम नोंथाङा हमनानै होनायखौनो लादो आङो मोनसे न'आवनो बारिआव ब्रयलार फार्म बानायनानै आंनि न'खर सामब्लायनायनि मोनसे राहा लामाखौ बानायनानै लानो आं गोसो जादों

दे बिदिबा सार गोजोनथों दे